हैलो नमस्ते जी नमस्ते केह् हाल चाल ऐ बस बधिया जी अच्छा अच्छा अच्छा हां जी सनाओ महाराज अच्छा अच्छा डंगे हां मतलब बरसांती खम्बे लिस्दे एह् ते स्हेई गल्ल ऐ थुआढ़ी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा दिक्खो थोआढ़ा पत्थर शत्थर दा खर्चा ते ज्यादा नि औंदा ऐ क्योंकि असें कम्म करना ऐ वैसे अस सरकारी कम्म करने आं नरेगा अंदर ते नरेगा अदंर केह् होंदा के पत्थर मतलब थुआढ़े उत्थै होने अग्गें पिच्छें ते अगर नेईं होंङन तां अस चलो नेईं होंङन ते अस खड्डै ट्रालियां ट्रूलियां लाइयै नि ते रोड निकले दा उत्थै खड्ड ऐ इक ते उत्थोआं मंगाने आं पत्थर ते बाकी नरेगा च नरेगा च सिस्टम होंदा कि कम्म नि करदे बंदे ढंगै ने यरा कोई बंदे हां कन्नै यरो उनेंईं ध्याड़ी थोह्ड़ी ज्यादा देनी पौंदी नरेगा धारी उप्पर कम्म होंदा नि ऐ स्हेई हां ते मैं सोचेआ ओहदे उप्पर गै क्यूं नि जेह्की नरेगा दी ध्याड़ी डबल कीती जा ता कि कोई त्रै सौ रपेआ हारी दित्ती जा ता जेह्के ओह् मजदूर होन तां ओह् कम्म स्हेई तरीके कन्नै करन

आह् चलो जरूर हां आह् बिलकुल बिलकुल नेईं कोई नि महाराज अस करने आं थुआढ़ा जेह्के डंगे शंगे ते हून अग्गै डंग डंगे दा बड़ा फायदा होंदा इयां बी मतलब ते जेह्के डंगर शंगर होंदे लोकें ओह् बी लेयोंदे फसल बी शैल होंदी उत्थै हां लेसन चलो चलो मैं सुनेआ इयां बी थुआढ़े ग्रांऽ सब्जियां सुब्जियां बड़ी लगदियां इक सोर्स आफ इनकम बी थुआढ़े कोल उ'यै सब्जी सुब्जी लाने दा ते खेती बाड़ी करने दा करने थोह्ड़ा एह्दा हल हां हां ते हां बिलकुल बिलकुल महाराज अस सोचने आं एह्दे बारे च ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ